बरसात बरसात सभसे निक मौसम लगैत अछि किया तऽ एक बेर वर्षा शुरु होइ छै तऽ अहाँ किसानेटाके हर्षित नहि देखय छियै पूरा पर्यावरण हर्षित नजर आबय छै चारु तरफ हरियर हरियर हरियर कचोर गाछ पत्ता घास वृक्ष तऽ अदभुत अदभुत मौसम भऽ जाइ छै की होइ छै ओहि टाइममे बादल लागल आसमान जे होइ छै न सेहो अनेक तरह चित्र बनबय छै ओहिमे जे सुरज डुबैत काल उगैत काल अदभुत रौशनी अदभुत छटा बिखेरय छै आ पानि हमरा लेल तऽ दोसर सबसे महत्वपूर्ण चीज थिकय न तऽ ओकरा इग्नोर कोना कयल जा सकयैए पानि जे मौसम पानि हमरा देतय ओ तऽ ओहुना प्रिय हेबाक चाही आ पर्यावरणीय दृष्टिसे सेहो प्रिय हेबाक चाही सौन्दर्य दृष्टिसे सेहो प्रिय हेबाक चाही तऽ बरसात हमर सभसे पसन्दीदा मौसम अछि बरसातके हम जीवन मानय छियै आओर बरसातमे आ खासके कऽ चुँकि हम मत्स्यपालन करय छी पोखरि राखने छी तऽ पोखरिमे अप्रैल मई तक पानि बहुत कम भऽ जाइ छै तऽ ओहुना आस लगओने रहय छी कि कखन बरसात हेतय आ कखन पोखरिमे पानि भरतय